جی مجھے لگتا ہے کہ اس خطے میں غیر مذہب سے متعلق اختلافی مسائل ہیں ہی ہندو مسلم کو لے کر الگ الگ بھاوناؤں کو لے اور الگ الگ طور طریقے کو لے کر آپس میں اختلافی مسائل پیدا ہو ہی رہے ہیں اور یہ یہ صرف کسی خاص خطے کا مسئلہ نہیں ہیں بلکہ ابھی تو پورے ہندوستان کا مسئلہ ہے کہ لوگ مذہب سے متعلق ہمیشہ اختلاف پیدا کر رہے ہیں